मां सिलाई करण लाइ जेको मुंहिंजो मनपसंदि कलर थींदो आहे पहले त उहा ई चूज़ कंदी आहियां ऐं अगरि मां कंहिं कस्टमर जा कपिड़ा ठाहींदी आहियां त जेको बि कस्टमर जो कपिड़ो आहे हुनसां मैचिंग जेको बि पेंट ऐं चुनी जो कलर थींदो मां हुनखां ई चूज़ कंदी आहियां जेको कॉन्ट्रास्ट में बि ईंदो ऐं जेको सुठो बि लॻंदो कस्टमर ते अगरि मूंखे उहा न सु वणंदो आहे त मां कोशिश कंदी आहियां त मां सेम कलर पेलेट जे जेको आहे ज जीअं यैलो अगरि कलर पेलट आहे त मां हलिको पी हलिको पीरो ऐं डार्क पीरे हिन में ई कुझु कयां पर अगरि इहो न थी सघे त कॉन्ट्रास्ट में त कंदी ई आहियां ऐं मुंहिंजो मनपसंदि कलर जेको आहे उहो आहे पीरो ऐं नीरो थी वियो साओ थी वियो जेका मतिलबु उहो कलर जेका लाइट आहिनि ऐं जेके असांखे मूंखे सूट कंदा आहिनि जेके मुंहिंजे मुंहिंजो चेहरे खे सूट कंदा आहिनि मां उहे कलर यूस कंदी आहियां